हेलो हँ हँ हँ बोलिऔ काहाँ काहाँ घुमय लए गेलियै काहाँ काहाँ घुमय लए गेलियै बोलिऔ ने दिल्ली अच्छा गप अच्छा अच्छा कब कब अच्छा

समान उतारे उतारेके लेल कहले होबै ने हूँ पैसा लेलक होत हँ आह हँ आर काहाँ घुमय लए गेलियै रऽ हम तऽ इधरे घुमलियै हम काहाँ घुमय लए कहूँ गेली समस्तीपुर से महेसना महेसना से समस्तीपुर हूँ हँ समस्तीपुरमे ओएह है जे घुमय बला जहाँ जहाँ जगह है जेना भेलै थानेसर स्थान मन्दिर आर वहाँ से घुमय फिरय लए गेली काली मन्दिर भेलै मन्नीपुर भेलै ई सब तऽ घुमही बला जगह है एहि सबमे हँ घुमली फिरली नहि हुआँ हँ गेल तऽ रही दिल्ली घुमली लालकिला ओन्ने हरियाना उन्ने सबमे घुमि कऽ अयली लालकिला गेल रही घूमय हम हूँ ओ आहाँ काहाँ काहाँ घुमली आएँ हँ बहुत अच्छा घूमेमे लागल खूब घुमली हूँ आहाँके अहाॅं तऽ बढ़िऑं बढ़िऑं हँ आहाँ तऽ बहुत दिन रहली रऽ किच्छो किनलियै आर नहि घुमलियै से हूँ हँ हूँ हूँ हुआँ कालिओ जी हुआँके छथिन नामी हुआँके समानो सब मिलै है बढ़िआँ हूँ हूँ काली मन्दिर नहि गेल रहियै घूमय हँ